हेल' ललिता

आंनो आंनो माबा नांगौमोनहाय मैगं नांगौमोन आंनो एसे माबा न'आव खामानि दंमोन अखा हाबाय थानाय मैगंफोर दं नामा दंजोबो आं लायनो थांनो बिसिबां बिसिबां दामा उम फथलफ्रालाय उम फथलआलाय नङा फथल जिंखाफोरनि दामा बिसिबां बिसिबां उम आलुखौ आं माबा लायनो लायनानै दोनफै खानोसैहाय अखा हाबाय थानाय फारलासे फारलासे लायनानै दोनफैखासै आङो आलुखौ जोगोनार जोगोनारखौ थाइनैसो लानानै फैनोसां

उम दखानाव नों थाबाय थाखागोनदा उम आं दा एसे माबा बेलासिआव थांनानै लायगोन दे औ औ औ उम

उम अखायाबो एसेबो नागारानालाय

अखाया नागाराना दाबो आजां गाजां मैगंफ्रानो जेबो गैला न'आव बायनानै जानांगासिनो औ उम अखा बांखा फैसाफ्रानो हाजिरा मोना मा मोना जारला जाथारबाय नों दखानावनो दं आरो दाबो औ दखानावनो दं दाबो दखानावनो दं नामा होनदां दे आं दा बेलासिआव थांगोन उम मैगंफ्रानो जि जारला जाबाय औ दा लायगोन आंङो बेलासि बेलासि अखायानो हागासिनो नागारा हनै दा अखा नागारब्ला थांगोन आंङो खोनाबाय

नोंखौसो होनदां दखानाव दखानाव थानाया थांनाय टाइम जाबाय नामासो होनदां न'आव थांनो टाइम जाबाय नामासो होनदां नोंखौ दखानाव थानाया ए ए दे होमबालाय ओ दे दे दानाखै